ہندوستان میں کئی مقا کئی مذہبی مقامات ہے جہاں لوگ ان کا دورہ کرتے ہیں ایک مذہبی مقام دہلی کی جامع مسجد ہے جہاں بہت عام ہے کہ لوگ ہندوستان کے ہی نہیں باہر کے بھی اس کا دورہ کرتے ہیں اور اس مذہبی مقام پر منایا جانے والا خاص تیوہار رمضان اور عید ہے رمضان میں کئی لوگ افطاری گھر سے لے جا کر یا وہاں سے لے کر روزہ افطارتے ہیں اور چاندرات کو بھی بےشمار وہاں رونقیں نظر آتی ہیں بہت زیادہ چہل پہل ہوتی ہیں بہت ہی خاص تہوار ہے جس کو لوگ وہاں جا کر خوب مناتے ہیں اور بہت ہی بہت ہی پاک جگہ ہے وہ جہاں اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے